मेथाइखोथ' आं बांसिन बर'मेथाइखोनो मोजां मोनो गार' मेथाइ दं कारबि मेथाइ दं राभा मेथाइ दं ककबरक दं मनिपुरि दं नर्थ इस्ट आवथ' गोबां मेथाइ दं राभा मेथाइ दं खसा राभा दं दा बेफोरनि मादाव नों आं बर'खौ बांसिन मोजां मोनो बर'नि मेथाइखौ जेरै गां नांगौ होननाय फोरखौ आरो कारबि निबो टानसिमा नां दं बेफोरबादिखौ मोजां मोनो बैसागु फोराव जों बांसिन रंजाब्ला गावनि बर'मेथाइखौनो लानानै रंजायो मोसायो थिग बेबादिनो जोंनि नर्थ इस्ट आव बांसिन गावबागाव हारिमु दं गावबागाव हारिमु गावबागाव हारिमु मेथाइ रोजाबनानै रंजायो मुसुरो मोसायो दा जोंहाबो दा जों बैसागोआव गावनि खुगा मेथाइ दं खुगा मेथाइ खौनो रोजाबनानै जोङो बैसागो मागियो मेथाइनि मादाव मेथाइनि बेलायाव मेथाइ मोजां मोनग्रा जोंनि बांसिन बयबो बैसागु मेथाइ बैसागु मेथाइखौ बांसिन गासिबो मोजां मोनो मेथाइआ जाबाय जोंहा जोंहा जोंनि बैसागोआव बैसागो मेथाइ मागोआव मागो मेथाइ जोंहा रोजाबो बर'मेथाइआवहा जोंहा बहुद गुन गोनां बायदिसिना बिथिं थायो मेथाइआवबो मेथाइआ जाहैबाय जोंनि खुगानि मेथाइ जाय मेथाइखौ जों गावनि गोसो गोरबोजों रोजाबो बानायो बोथोरखौ लानानै जेरै बैसागोआव मेथाइ बानायो बोथोरजों गोरोबनाय बिफां लाइफां सिरिनाय बर'मेथाइ दा मेथाइखौ मोजां मोनग्रा बयबो दं मेथाइ खननाय खोसो मोजां मोनग्रा आजि बहद दं आंबो मोजां मोनो जोंनि बर' रावावबो गोबां मेथाइ दं बर' रावजोंनो हिन्दी मेथाइबो दं नर्थ इस्ट आव बहुद मेथाइ दं जों खुगा मेथाइ रोजाबनोब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै रोजाबनो हायो बायदिसिना दामजु दामग्रा देग्रा आइजें नांगौ जायो जाहा मेथाइ रोजाबनो थाखाय